हा नमस्ते जय झूलेलाल असां दखिण दिल्लीअ में कालका जो मंदरु आहे कालका मंदर ऐं इस्कॉन मंदरु आहे लोटस टैंपल आहे ऐं सिंधीयुनि जो झूलेलाल मंदरु आहे लाजपत नगर में ऐं ईअं मंदरु असां ॾिसी सघूं था सुबुहु जो छो त हिकु बजे मंदरु बंदि थी वेंदा आहिनि त तंहिंजे करे सुबुहु जो नवें वजे हली सघूं था ऐं हिकु बजे ताईं ये चारि मंदरु असां ॾिसी ईंदासीं पोइ तव्हांखे अगरि शाम जो पोइ हलिणो आहे त शाम जो मां तव्हां खे बिरला मंदरु ॾेखारे सघां थो ऐं चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदर बि ॾेखारे सघां थो ईअं मंदरु ॾाढा सुठा आहिनि हिकु दफ़ो तव्हां ईअं मंदरु ॾिसंदा त तव्हां जो दिलि ख़ुशि थी वेंदो जीअं जीअं तव्हां ॾह माण्हू आहियो सुबुह जो नवें वजे तयारु हुजजो तव्हां पंहिंजे घर जो एड्रेस विझो त तव्हां जे घर ते गाॾी पहुची वेंदी ट्रैम्पो ड्राइवर पहुची वेंदो सही तरह हुन गाॾी में वेही रहिजो बसि हुन खां पोइ असांजो ड्राइवर तव्हांखे सभु मंदर ॾेखारींदो मां हुन खे गाइड करे छॾींदुमि हा हो तव्हां खे सभु मंदर ॾेखारे ईंदो पोइ ॾींह जो तव्हां खे घरु छॾींदो घर में रैस्ट कयो ऐं शाम जो वरी पोइ इहो बिरला मंदर ऐं गौरी शंकर मंदर ॾिसी अचो जी जी जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा त चार्जिस असांजो ॾे वाइस बि आहे किलोमीटर जे हिसाब सां बि आहे पर असां घटि में घटि असीं किलोमीटर त वठंदा ई आहियूं त तव्हां जा हा पंज हज़ार लॻी वेंदा हा हिन में सभु शयूं सभु ईअं मंदर कवर थी वेंदा त तव्हां पंज हज़ार तव्हांजा लॻंदा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल